योग योग हम डेडलिफ्टिंग भी करते हैं उनके लिए कमर भी मज़बूत रहनी चाहिए डेडलिफ्टिंग करते समय अपनी कमर का बहुत ध्यान रखना चहिए नहीं तो कमर भी चिटक जाती है योग करते समय हल कमर को हल्का थोड़ा ढीला कर के पकड़ना चाहिए डंबल भी उठाने से आपकी कमर थाई भी मज़बूत हो जाती है और सुबह का नमस्कार अच्छे से लेग भी मज़बूत हो जाते हैं लेग मज़बूत होने के कारण में भारी से भारी बोझ उठा सकता हूँ बोझ उठा कर दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जाते हैं उसके लिए थाई को थाई को ज़रूर मज़बूत बनाना चाहिए उनके लिए काफ़ी प्रोटीन भी आवश्यक है प्रोटीन नहीं ले पाएँगे तो लेग मज़बूत नहीं होगा डेडलिफ्टिंग आपका वेट जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा आप कभी कभी भी किसी को उठाने के बैठाने के लिए आपकी थाई भी मज़बूत रहनी चाहिए थाई बिना मज़बूत रहने के कारण आप किसी को उठा नहीं सकते हैं मज़बूत रहने के कारण आप उठा सकते हैं तो किसी को जब थाई भी मज़बूत नहीं रहेगी तो आप किसी को भी नहीं उठा पाएँगे एक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले कर जाने के लिए कोई आपको दूर अवस्था तक कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी कि भारी से भारी बोझ आप डेडलिफ्टिंग से जब करेंगे तो डेड डेड हिचने से हमारी कमर भी मज़बूत रहती है और बॉडी भी इस्ट्रांग रहती है इसी लिए डेडलिफ्टिंग भी आप तो पहले थोड़े लगाइए फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए उसके देर तक देर तक ले कर जाने के बाद डेडलिफ्टिंग में आपके अच्छे से अच्छे कोशिश करना चाहिए डेडलिफ्टिंग में आपको बढ़ाना भी चाहिए नहीं तो आपको जब उठाएंगे पहले तो आप कुछ भारी भारी सामान ज़्यादा उठा नहीं पाएँगे इसी लिए डेडलिफ्टिंग को ज़रूरी है आवश्यक है करना नहीं तो दूर तक दूर की अवस्था में आप नहीं ले कार जा पाएँगे डेडलिफ्टिंग करने करने के लिए हल्का कमर को लचीलापन में बनाना होगा और बेल्ट भी बेल्ट भी उसकी आवश्यक है डेड

कभी कभी भी आपको तब फिर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा मैं चलो डेटडलिफ्टिंग उठा लूँ आपका मन भी नहीं कहेगा मैं डेडलिफ्टिंग उठा लूँ जब आपको अपनी सावधानी से रहोगे तो डेडलिफ्टिंग भी अच्छी भी उठा सकते हो जब डेडलिफ्टिंग अच्छे उठाओगे तो आपको नेशनल भी खिलाया जाएगा तो इसी लिए डेडलिफ्टिंग में अच्छा अपना प्रयास करिए अपना उठाइए और दूर तक भी सोचिए मैं मैं डेडलिफ्टिंग उठा कर नेसनल गोल्ड लाऊँ और चैंपियन भी अपना घोषित करूँ डेडलिफ्टिंग में आपकी बहुत आवश्यक है दूर तक अपना सोचिए और दूर तक रहिए और डेडलिफ्टिंग से और आगे अपने आप उठाओगे तो सब सोचेंगे हाँ वह इतना उठाए तो मैं भी इतना उठाऊँ डेडलिफ्टिंग भी करना है तो अपना अपनी कमर भी मज़बूत करिए प्रोटीन भी लीजिए दूर दूर को कोई देखे तो हाँ इसका क्या थाई है और अपना जाँघ जाँघें भी बना सकते हो लेग भी मज़बूत हो जाते हैं दूर दूर की दूर तक कोई भी देखे हाँ भाई इसका कोई कोई उठाते डेडलिफ्टिंग उठाते है समय दूसरा कोई देखे सोचे मैं भी इतना उठा सकूँ नहीं तो नहीं उठा पाओगे तो होगी बेइज़्ज़ती